ہندوستان میں ثقافتی روایت بہت ہی چلن میں ہے ہندوستان کی تہذیب اتنی اچھی ہے کہ یہاں پر محتلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو کہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں یہاں پر کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا یہاں پر جو درجہ ہندو کو دیا گیا ہے وہ مسلمان کو تھوڑا کم ہے لیکن بھائی چارہ یہاں پر بہت ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت خوشی سے رہتے ہیں اور یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہندو اس میں مل جل کر رہتے ہیں اگر ہندوؤں کا کوئی تہوار آتا ہے تو مسلمان اس کو مل جل کر مناتے ہیں دونوں ایسے رہتے ہیں جیسے کہ یہ تہوار ہمارا اپنا ہی ہے عید کے ٹائم میں ہندو مل کر ہمارے ساتھ سوئیں کھاتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا میسج ہے یہ اور ملکوں کو